میرے لیے سب سے مشکل پہلو ہے خیالات کی روانی کا بند ہو جانا یعنی تخلیقی جمود و تعطل ایسا وقت جب دل میں باتیں ہوں ذہن کچھ کہنا چاہے مگر الفاظ ساتھ نہ دیں یا پھر جو کچھ لکھا جائے وہ بے روح لگے بعض اوقات جب کوئی موضوع بہت گہرا ہو یا وقت کی قلت ہو تو الفاظ چھپ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے لکھے پر خود ہی تنقیدی نگاہ پڑ جاتی ہے یہ کافی نہیں ہے یہ قاری کو پسند نہیں آئے گا ایسے لمحات میں میں نے سیکھا ہے کہ بہترین کی تلاش کو چھوڑ کر بس لکھنا شروع کیا جائے اور بعد میں ادارتی نگاہ سے نظر ثانی کی جائے اس کے لیے میں مصنف کے بلاگ سے مدد لیتا ہوں یہ بلاگز نئی سوچ انداز اور تحریک فراہم کرتے ہیں میں ان بلاگز سے نئی نئی چیزیں اخذ کرتا ہوں نئے تخلیقی موضوعات تلاش کرتا ہوں مصنفین کی جد و جہد سے سیکھتا ہوں ان کے ادبی تنقید اور رائے کا مطالعہ کرتا ہوں